ओ मोजाङानो नोंनालाय ए दिनैसो खबर लादों माथो अ ए गैया सेकेन्ड डिभिजनावल'सो सेकेन्ड डिभिजनावसो पास जादो नोंसानियालाय ए सेकेन्ड फार्स्टआव थांनो हायासैलै सेकेन्डआवसो पास जाबाय ओइ टंला कलेजावनो होनो सान्दोंमोन नोंसालाय अ माबे कलेजाव होगोन माबे मोजां जागोन बा आं पाय'निराव होनो होनना सान्दोंमोन ओ ओमफ्राय दालाय ए टंला कलेजावनो पाय'निराव होनोसै

माबा मा होनो साइन्स लानो होननानै माबादोंमोन रायज्लायदोंमोन साइन्सआव होनो होननानै ए दालाय मा खालामदो ओं ओं मोजाङानो फरायनायालाय उनावसो मा जायो मिथिला आरो ओं जागोन दे अ अ दे